ماہی گیروں کی کچھ یہ ذاتیں ہمارے ساتھ بہت اچھی سی رہتی ہے کمیونٹی میں اِن کا بیسٹ جو تہوار ہے اولمپنگ فِش ٹوویل ماؤن کراکا کا ٹاؤ کے تباہ کُن پھٹنے کو یاد کر رہا ہے یہ تہوار اِسی لئے منائی جاتی ہے